मां श्वेता ॻाल्हायां थी मां उन्हनि खे ईअं सलाह ॾींदी जेके ॻाइणु शुरू था करनि उन्हनि जे लाइ ईअं सलाह आहे की पहिरियों त पंहिंजे अंदरि थोरो कॉन्फिडेंस खणी अचनि काथे बि उन्हनि खे मौक़ो मिले थो त थोरो सो उन मतिलबु पंहिंजे हिकदमि पंहिंजे मतिलबु उत्साह हुजणो खपे और अगरि थोरी सी ज्यादा दिक़त आहे त उन खे कंहिं इन को उन खां सलाह वठिणी खपे जंहिंखे इन जी नॉलेज आहे और तव्हां यूट्यूब खां या ॿिए कंहिं उन ऐप खां बि तव्हां उन जो टिप वठी सघो था और बसि ॻाइण जे लाइ वधीक त इहो हुजे की थोरी सी थोरी शांति पेशंस खपे उन जे लाइ शांति खपे और थी वेंदो असां हिकु बार अगरि शुरू कयो त पंहिंजे पाण सुठो थी वेंदो आहे हिकु बार सिर्फ़ु कॉन्फिडेंस आणण जी ज़रूरत आहे थैंक्यू